ثقافتی و علاقائی عکاسی کے طریقے اجزا کا انتخاب ہر علاقے میں دستیاب مقامی اجزا وہاں کے کھانوں کی بنیاد ہوتے ہیں جیسے سندھ میں مچھلی اور چاول جبکہ خیبر پختونخوا میں گوشت اور خشک میںوجات پکانے کا انداز کچھ علاقوں میں دھیمی آنچ پر پکانا عام ہے جبکہ کہیں تیز آنچ پر بھانپ کا استعمال روایتی ہے جیسے دم پخت یا تنمور تیوہاروں اور تقریبات کا کھانا عید شادی یا محرم جیسے مواقع پر مخصوص کھانے تیار کیے جاتے ہیں جو اس علاقے کے روایتی کے نمائندگی کرتے ہیں مذہبی اور روحانی اثرات حلال خوراک روزے کی افطاری پکوان یا لنگر جیسے کھانے مخصوص مذہبی اصولوں کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں